جی ہاں ہمیں لگتا ہے کہ شہروں میں بسنے کو ترجیح دینے کی وجہ سے دیہی علاقوں میں نوجوان نسل کو لائف پاٹنرز ڈھونڈھنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس لیے کہ جب شہروں میں انسان بسنے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ شہروں کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے شہروں کی پڑھائی تعلیم کچھ الگ ہوتی ہے اور شہروں میں رہ کر اس کی زندگی کا مستویٰ کچھ الگ بلند ہو جاتا ہے اور رہنے سہنے کا طور طریقہ اس کا الگ ہو جاتا ہے اس لیے لائف پاٹنرز دیہی علاقوں میں ڈھونڈنے میں اسے دشواری ہوتی ہے کیوں کہ دیہی علاقوں میں اس طرح کے کی لڑکیاں نہیں ہوتیں جس طرح وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہم تعلیم یافتہ ہیں ہم اچھے طریقے سے پہننا اوڑھنا اور کھانا پینا جانتے ہیں جس طریقے سے ہم لوگوں سے بات کر کے چلے آتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کے سامنے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اسی طریقے سے ہمارا لائف پاٹنرز ہونا چاہیے تو جب اس کے ذہن سے دوسرے ذہن کا ملاپ نہیں ہو پاتا اس کی طرح تو اس طریقے سے مشکلات ہوتی ہیں اور لائف پاٹنرز ڈھونڈنے میں اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے